खामानि मावनायनि अनगायै आङो खन्थाइ लिरनो मोजां मोनो आं माबा मोनसे सान्दो बा आं बेखौ लिरनानै गारखाथारो आमफ्राय खन्थाइजों लोगोसे आं मेथाइ लेरो संस् लिरिक्स लिरो आमफ्राय बेनिफ्राय आं लिरिक्स लेरनायखौनो सुर बो होनो सेस्टा खालामो जायाबाबो आं हारसिं गिटार दामनानै बिरात सुर होनो ट्राय खालामो आरो अबावबा जाबा आं बेखौ प्रेक्टिस खालामबाय थागोन आमफ्राय जायाबा आर दस्रा ट्राय खालामफिनबाय थायो खिन्थु आं आंना आंहा मैन आ माबा आं खन्थाइ लेरनो मोजां मोनो खामानि थायाबा बेनिफ्राय मेथाइ लिरनो मोजां मोनो आं लिरिक्स संस् लिरो आमफ्राय बेखौ सुर होनो मोजां मोनो आमफ्राय बेनिफ्राय माहोनोन मोनलाय आं मा खालामनो मोजां आंनि बि मोनथामा फ्राय आरो बे मोनथामआनो फ्राय आं मेथाइ लिरनो मोजां मोनो आमफ्राय सुर होनो मोजां मोनो आमफ्राय बेनिफ्राय खन्थाइ लिरनो मोजां मोनो